जयपुर ज़िले के लोग बहुत सी समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिसमें से एक समस्या यह भी है कि यहाँ पर पानी की कमी होती जा रही है पानी का स्तर बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है अनाज जो है वह भरपूर मात्रा में लोगों को नहीं मिल पा रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर मैं सरकार से यह अपील करना चाहूंगी कि वह इन मुद्दों पर नज़र डालें और महंगाई के लिए कुछ ऐसा करें कि लोग जो हैं दो समय की रोटी खा सकें और उन्हें कोई दिक्कत न आए महिलाओं को भी अपने हक़ के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ती है यहाँ पर और महिलाओं को जो है शिक्षा भी नहीं मिल पाती है इसी कारण से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है